الیکشن کے دوران مختلف قسم کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ چیلنجز متعدد عوامل پر منحصر ہوتے ہیں جیسے کہ سیاسی ماحول مقامی معاشرتی مسائل اور الیکشن کمیشن کے ضوابط وغیرہ یہاں کچھ عام مشکلات بیان کی گئی ہیں جو الیکشن کے دوران پیش آتی ہیں پولنگ اسٹیشن پر امن و امان الیکشن کے دوران پولنگ اسٹیشنز پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے حامیوں کے دوران درمیان جھگڑے اور ہنگامے عام ہیں انتخابی تشدد بعض اوقات سیاسی حریفوں کے درمیان تصادم کی وجہ سے انتخابی تشدد بھی ہوتا ہے جس سے ووٹرز کو خوفزدہ کیا جاتا ہے بوکس ووٹنگ بعض مقامات پر جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جو انتخابی عمل کی شفافیت کو متاثر کرتی ہے پولنگ بوتھ کیچرنگ بعض علاقوں میں پولنگ بوتھ پر قبضہ کر کے زبردستی ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں جسے بوتھ کیچرنگ کہا جاتا ہے دھم دھمکیاں اور دباؤ ووٹروں کو دھمکیاں دینا یا ان پر دباؤ ڈالنا کہ وہ کسی خاص امیدوار کو ووٹ دیں ایک عام مسئلہ ہے غیر جانب دار پولنگ عملہ بعض اوقات پولنگ عملہ بھی جانب داری دکھاتا ہے جس کی وجہ سے ووٹروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتاہے تعلیمی معیار دیہی اور دور دراز علاقوں میں لوگوں کی تعلیمی سطح کم ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے ووٹ کی اہمیت اور طریقہ کار کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی الیکشن کے دوران ان تمام مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان کے باوجود یہ جمہوری عمل کا ایک اہم حصہ ہے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی قوانین کی سختی سے عمل درآمد اور عوامی آگاہی ضروری ہے تاکہ انتخابی عمل شفاف اور منصفانہ ہو سکے